हमे करुआ तेल यूज करै छियै नारियल तेल नहि यूज करै छियै ओसभ बाहरेमे चलै हइ इसभ हियाँ नहि चलै हइ हमेअर नहि खाइ छी केना बनै हइ साग सबजी उएह करुए तेलेसँ करै छियै बेसी हमरा अर रिफाइन नहि चलै हइ सरिसो तेल चलै हइ साग सबजीमे अच्छा लागै हइ आ ओसभ नहि नारियल तेल हमरा अर सभके नहि खाइ छियै ओसभ नहि होइ हइ हमरा अरके बनायल अच्छा नहि लागै सरिसो तेल रहलहुँ ओसभ अच्छा लागै हइ मीठा सबजी बनै हइ ओसभ सबजीमे एहि सभमे अच्छा लागै हइ ओहि सभमे नहि ठीक लागै हइ कोनो तऽ साग सबजी बनलै चाहे किछो भेल सा सबजिए भेलै भुजिए भेलै इसभ सरिसो टा तेल धऽ कऽ छौँक छाँकि कऽ अपन उएहसँ बना कऽ खयलहुँ नहि तऽ नहि होइ हइ ओहि सभसँ अच्छासँ बनै हइ सागे भेले सबजिए भेलै भुजिए भेलै दालिए भेलै एना ही चलै हइ रोटिए बनलै छानलक उएहमे ते सरिसो तेल लऽ कऽ रिफाइन चलै नारियल तेलमे नहि बनै हइ बनै हइ तऽ ओसभ नहि हमरा आरकेँ अच्छा लागै हइ अच्छा अच्छा सरिसो तेलमे लागै हइ साग सबजी बनल जएह होइ हइ सएहमे अपन खयलक आ ओसभ ओ नारियल तेल हइ ओ देहातमे नहि चलै हइ सरिसो तेल चलै हइ उएह बनि कऽ खयलक पीलक रहल अच्छासँ मीठा खयलक अपन साग सबजी जितना जाहिमे जे पड़ै हइ उतने चलै हइ नहि तऽ ओहिसँ बेसी नहि चलै हइ जएह भेलै सएह बना कऽ खयलक खयलक आ उतनेमे रहल सही ढङ्ग बनल आ अपन खयलक सरिसो तेल रहल ओहिमे सबजी बनल जेहन बनेतै तैसन बनतै लेकिन हमरा उएह साग सरिसोँ तेल यूज करली रिफाइन भेल तऽ ओ भेल आ नारियल तेल नहि हमराअर खाइ छी उतनेपर हो गेल होलाके बादमे खाउ